हेलो सुनली चाउर सभ छै केतना छै उसना चाउर लेबै एक क्विण्टल सभ दाम सभ केतना छै एते महगा थोड़े ने कते उसना चाउर पातर चाउर लेबै उसनामे केना देबै से कहियौ कते लेब मतलब दाम सभ कहियौ ने केतना छोड़बै केतना

काल्हि से ओकरा आनलियनि उसना चाउर पतला वाला चारि सए देलकै क्विण्टल हम एक क्विण्टल लेलियै दू क्विण्टल

गहूॅंमो छै गहूॅंमो छै गहूॅंम केना देब केतना छै लेबै एक डेढ़ क्विण्टल गहूॅंम भय जेतै एहिमे छुट देबै केतना तैयो फेर कहियौ ने नओ सए टके दय देबै तऽ नओ सए टके दय देबै ने ठीके अछि पक्का नओ सए टके दय देबै ने ठीके छै तब आबै छी हमे भय जेतै ने